भारतक बिभिन्न भाग मऽ सांस्कृतिक आदान प्रदान आ संचारमे मैथिली भा मैथिली भाषाके कोन काज अछि बाहरमे बहुत लोग छथि अखनो मैथिल मैथिलीके या मैथिल छथि बहुत जगह छथि ई अपन अपन सभ्यतासँ संस्कृति जे हमर मैथिल मैथिलीके अछि ओ लऽ कऽ जाइ छथि बाहर आ बहुत मिथिलांचलक लोग जे छथि अमेरिकामे छथि दोसर देशमे भी छथि इ तऽ अहाँ तऽ भारतक बिषयमे पूछलहुँ अछि भारतके साउथमे जाहिठाम कि सिर्फ अपन भाषा लोक बाजै यऽ जेना बङ्गालमे जे बङ्गाली बाजै यऽ लेकिन ओहिठाम जे हमर मिथिलाञ्चलक लोक छी तऽ ओहि माध्यमे ओहिठुनका लोकके अपन संस्कृति इसभ मैथिल मैथिली संस्कृति ओहिठाँ ई प्रचार प्रसार करै यऽ या देखै यऽ ओ लोकनि जे हँ मैथिलके की सभ्यता संस्कृति छै तऽ एहिसँ वैचारिक आदान प्रदान आ सभ्यता सांस्कृतिक आदान प्रदान मैथिली भाषाक माध्यमसँ भऽ रहल अछि